मैं अपने जीवन में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश जी की पूजा एवं अर्चना करके ही प्रारंभ करता हूँ जब भी हमारे घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो उस दौरान हम भगवान गणेश की अर्चना एवं हमारे इष्ट माता माता ज्वाला देवी की पूजा करते हैं उसके बाद ही हम किसी शुभ कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं एवं वो शुभ कार्य हमेशा ही सफ़लतापूर्वक हो जाता है जब हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तब हमें पूजापाठ के साथ साथ अपने बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए होता है हम अपनों बड़ों का आदर सम्मान करते हैं एवं हमें सही उनके आशीर्वाद से ही हम किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं